सामान दे दे नमस्ते दीदी जी हम आए हैं बाहर से हमको मुजफ्फरपुर नहीं देखा हुआ है थोड़ा घूमना है थोड़ा घूमना है देखना है क्या क्या सब है नहीं है जी हम आएंगे कुछ कोचिंग का देखेंगे और मॉल भी देखेंगे कुछ कपड़ा ओपड़ा देखेंगे ठीक है हम आएंगे थोड़ा पैसा वैसा का व्यवस्था करके ही आ रहे हैं मेरे को घूमना है ठीक है ठीक है देखेंगे जी हम आ रहे हैं नया साल मुबारक को दिन हम आएंगे ठीक है हम आएंगे तो खून देखेंगे और घूमेंगे भी नया साल मुबारक भी करेंगे उस दिन खाना पीना पार्टी भी चलाएंगे

ठीक है हम आएंगे देखेंगे देखने के बाद हम फिर भी आएंगे यह त्योहार देख लेंगे तो हमको फिर बार बार मन करेंगा देखने के लिए ठीक है हम आएंगे तो एक बार देखेंगे तो बार बार हम आएंगे आप मिलिएगा हमके साथ